हॅलो सांग होय तवशीं तीं आमचें तीं गावठी तवशीं तीं तुमी सा तन्नी हय ना ना वाट्यांनी हय एक शंबराक स स सात मेळटली

हय खावन पय बरें बरें ओके बरें ओके बरें ना ना ना ना आमी रोड सायड तुका बसता म्हटल्यार कळटा ओके आनी यें जें आसा आमचे कडेन यें ओके दिता येबय यें आमचें यें कितें म्हणटा तें घोसाळीं आनीक दुदी आसा हय तें करेला आसा मागीर यें आसा कित तें आनी दुदी आसा रोस बरो जाता तेंचो

ओके ओके ना तें दुदयाचें आमी पीस कोरून दिनात तुमी घेतलो जाल्यार तुमकां एक घेवपा पडटलें हय फुल्ल तुका अशें ते बी आमी शंबरांक दिता आमी शंबरांक दोन मेळटले पन्नासा एक हय तन्ने आमी तन्नेलेच काडटा जून बी हाडून कांय फायदो ना न्ही कोण घेयत बीन ना ते भाजी म्हटल्यार तुका ते भाजी करतले जाल्यार न्हू तेका ते भेंडें घालपाक जाय मागीर घोसाळीं तुका ते यें बी घालपाक जाता वांगी बी सगळीं घालून करप ती सुकी भाजी बी ती

दुदी

ओके बरें पयता तुगेले ते दुदयाचें जाले शंबर आनीक तूं काकडी शंबराचे पुरो कांय आनी जाय तुका तितले पुरो काकडी आनीक जाय काय तितले पुरो ओके ओके ओके ओके आनीक दोनशे जाले आनीक भेंड्याचे पन्नासा पन्नासाचे घालता हांव सो टू फिफ्टी टू फिफ्टी जाले आनीक यें बी आसा आमचे कडेन आं ये भाजी हा ती हय वाल आसा ओके बरें घालता ओके बरें घालता ये पय घे